हैलो

हाँ हाँ बोलिए हैलो हाँ बोलिए ना शुभम जी बोल रहे हैं क्या अच्छा अच्छा बोलिए क्या समाचार है अरे परेशान हो गए हैं क्या बताएँ आपको हम भी परेशान हैं कैसे बताएँ अरे बहुत बहुत बहुत परेशानी है कैसे बताए साला कितना सुख शांति से रह रहे थे इ जब से इ लोग इ सब धंधा शुरू किए हैं बड़ी दिक्कत हो रही है बताइएन नह तब बताइए पूरा परेशान हो गए हैं हम लोग को जो लगता है ना अब एको कम्प्लेन्ट दे देना चाहिए लिखकर अरे हमरा बचवा लोग सो नहीं पाता हैं बताइए बड़ी दिक्कत हो रही है

नहीं नहीं हाँ हाँ बिठाइए मीटिंग बैठाते हैं बहुत मोहल्ला क दिया है कचरा कर एकदम से हम लोग कितना साल से रह रहे हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है बताइए ई लोग छः महीना आए हुए हुआ है और इतना बताइए तब हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं काहे कि हमार बगल के पड़ोसी हो गया एक तरह से मानिए तब हम हम तो सोचे खाली हम ही दिक हम सोचे खालो हम ही को दिक्कत हो रही है यहाँ तो आप लोग को भी दिक्कत हो गई बताइए नहीं नहीं अब सब बताइए हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ न कुछ इस पर एक्सन लेते हैं समझे बड़ा हो गया बहुत हो गया एक महीना झेलते झेलते परेशान हैं अरे शुक्ला जी भी फ़ोन किए थे दस मिनट आप फ़ोन किया ना आपसे दस मिनट पहले शुक्ला जी फ़ोन केले थे वह बोल रहे थे ई बड़ी दिक्कत हो रही है बताइए किसको दे दिया है रूम अपने यहाँ रहता नहीं है जिसको रहना है उन झेल रहा है परेशानी हाँ हाँ बता रहे थे नहीं नहीं तो इस पर एक्सन लेते हैं तब सोसाइटी वाला आदमी है मिलकर एक्सन लेते हैं ठीक है आते हैं ठीक है अभी तो यहाँ ऑफिस में आकर मिलते हैं आपसे